आज कल सभी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक के बिना असंभव है सभी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक की हैं जिनसे हमारा जीवनयापन हो रहा है हम बिना इलेक्ट्रॉनिक के कोई भी काम नहीं कर सकते जैसे कि फ़्रिज फ़्रिज हुआ हीटर वग़ैरह हम उनके द्वारा हीटर के द्वारा हम पानी गर्म कर सकते हैं ठंडियों पर जिससे हमें नहाने में आसानी होती है हमें ठंडी नहीं लगती जैसे कि फ़्रिज हो गई जिस पर हम भोजन रख सकते है ताकि वे ख़राब ना हो तो सभी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक की हम आज कल के दौर में यूज़ कर रहे हैं और उससे हमें बहुत लाभ हो रहा है और जैसे कि पंखा पंखे के द्वारा हमें हम गर्मियों में हवा लेते है हम हम हम इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं सभी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक की हैं जिस जिसका यूज़ हम करते हैं और हमारा काम उसके ज़रिए इलेक्ट्रॉनिक के ज़रिए हमारा काम आसान हो रहा है जैसे कि प्रेस जिससे हम अपने कपड़ों पर इस्तरी करते हैं और हमारा काम आसान हो जाता है और जैसे कि बिजली वग़ैरह इन सबका भी यूज़ हम करते हैं वाॅसिंग मसीन जिससे हम बहुत ही आसानी से कपड़े धो सकते हैं सुखा सकते हैं जिससे हमारा टाइम भी बचता है और और हमारा इलेक्ट्रॉनिक के ज़रिए सारा काम आसान हो जाता है और हम जल्दी ही अपना काम कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक के ज़रिए इलेक्ट्रॉनिक बहुत ज़रूरी है इलेक्ट्रॉनिक के इलेक्ट्रॉनिक बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसके बिना हमारा कोई भी काम असंभव सा है इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ हम करते हैं ताकि हमारा सारा काम जल्दी से हो जाए और हमें सारे काम पर आसानी हो जाए और और हम इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ करके अपने काम को आसान कर लेते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स के यूज़ के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज़रूरी है आज के जीव